شاہد بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی دس روز پہلے ون پلس کمپنی کا ایک موبائل خریدا ہے ہاں یہ موبائل مجھے پہلے سے پسند تھا اس کا کلر بھی اچھا ہے اور اس کی ڈسپلے کی بات کریں تو چھ پوائنٹ فائف انچ کا ڈسپلے ہے بہت ہی اچھا چلتا ہے کلر وغیرہ بھی اچھا آتا ہے کوئی مووی آپ دیکھیں یا ویڈیو دیکھیں تو کلر بھی اچھا آتا ہے ہاں کیمرہ بھی ٹھیک ہے کیمرہ کی کوالٹی اچھا ہے فرنٹ کیمرہ بھی اچھا ہے بیک کا بھی اچھا ہے اور اس کا کلر بھی اسکائی بلو کلر ہے جو کہ بہت ہی مجھے پسند ہے ہاں ہاں ہاتھ میں اگر رکھے تو کمفرٹیبل ہے نہیں چلنے میں بھی بہت اچھا ہے کسی قسم کا ہینگ نہیں ہوتا ہے ایک دم اسموتھ چلتا ہے اور اچھا چلتا ہے ہاں اسپیکر اسپیکر بھی بہت اچھا ہے آپ کسی سے بات کریں کال پہ یا مووی دیکھ رہے ہیں یا کسی قسم کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی بہت ہی اچھا ہے ایک دم کلیئر ہے آواز اچھی آتی ہے دونوں طرف سے اور نیٹ ورک کی بات کریں تو نیٹ ورک بھی اچھا رہتا ہے اس میں ٹاور بھی اچھا رہتا ہے جی جی اگر آپ کا موڈ بنے یا کوئی موبائل آپ لینا چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے فیچر کے بارے میں اور جانکاری آپ لے سکتے ہیں جی جی بہت اچھا ہے میرے لئے تو یہ بہت مجھے پسند ہے اور اچھا لگا ابھی تو ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے اور آگے بھی ان شاء اللہ اچھا ہی چلے گا ٹھیک ہے